इहाँ हमरासभके इहाँ समस्तीपुरमे कोनो फैकटरी उकटरी आर नहि छै धिआपुता आर कतबो पढ़ि लिखि लै हइ तैओ बाहरे भीतर दिल्लिए पंजाब जाइ पड़ै हइ बमबइए जाइ पड़ै हइ इहाँ कोनो साधन आओर नहि छै सभके बाहरे जाइ पड़ै हइ इहाँ कोनो फैकटरी उकटरी आर किछु नहि खुलल छै सभके बाहरे जाइ पड़ै हइ ओहि लागल लेडिसो आरसभ चलि जाइ छथिन बाहर किछु किछु उहेँ काम कऽ कऽ समय व्यतीत करै छथिन हिआँ फैकटरी आर नहि हइके ओहिके लऽ कऽ सभ बाल बच्चाके लऽ कऽ उहेँ चलि चलि जाइ छथिन जदि गाममे रहतै फैकटरी इहोँ ने कमाके सभ समय काटतै लेकिन ओहिके कारण फैकटरी आर नहि ओहिके कारण गाम छोड़िकऽ समस्तीपुर जिला छोड़िकऽ दोसर जगह जाए पड़ै हइ पञ्जाब दिल्ली बम्बै ई सभ जाइके पड़ै हइके कुलछत्तर हुँ काश्मीर जिनका जहाँ होइ छै तहाँ बाहर भीतर कमा खाइ छथिन लेकिन हिआँ फैकटरी उकटरी नहि छै बहुत दिक्कत हो रहल छै